سر یہ میری بات اے کے آٹو موبائل سے ہو رہی ہے سر میرے کو لیزر ویلڈنگ مشین چاہیے تھی تو سر آپ کے پاس کون کون سی کٹیگریز اور کیا کیا پرائز ہوں گے بتا سکتے ہیں سر ہمیں فور ٹیبل میں چاہیے

سر آپ بتا دیجیے آپ کے پاس کونسی ہے میں نے تو آپ کے پاس کال کری ہے یہ میں نے گوگل سے نمبر سرچ کرا تھا تو آپ کی کمپنی ٹاپ پہ آئی تھی یہ آپ کے پاس موسٹلی برانڈ کے مِل جاتے ہیں سر میں تو ایک بلک آڈر دوں گا یہ مشین کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور پرائز بھی زیادہ نہ ہو آپ وہ بتا دیجیے کوئی بارہ سے تیرہ ہزار تک میں اور اِس کا سر ایم آر پی کیا ہوگا پندرہ ہزار کی ایم آر پی ہے آپ بارہ تیرہ میں دے دیں سر اگر میں یہ دس ایک ساتھ لیتا ہوں تو میرے کو آپ کیا آفر دے سکتے ہیں آپ سر دس بارہ ہزار بتا رہے ہیں بارہ تیرہ ہزار اگر یہی چیز میں دس ایک ساتھ بلک میں لیتا ہوں تو آپ اُس میں میرے کو کیا دسکاؤنٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ سر

دس پہ ایک مشین فری سر اور اِن کی وارنٹی گارنٹی کیا ہوتی ہے کیا پرائز ہوتا ہے ایک سال کی سبھی کی سر جس ٹائم سے ہم ہوز کریں گے یا جس ٹائم سے ہم نے آپ سے لی ہے یہ تو ٹھیک ہے سر سر پیمنٹ کا کیسے کرنی ہے یا تو مجھے کہاں سے آکر آڈر پک کرنا ہے غازی آباد آکے سر میں گوتم بدھ نگر سر میں گوتم بدھ نگر میں رہتا ہوں تو کیا آپ ہوم ڈیلیوری کرا سکتے ہیں میں آپ کو پیمنٹ آن لائن کر دوں گا نہیں تو میں شاپ پہ آکے مشین کا ٹرائل لے لوں گا سب لے لوں گا آپ ٹرائل دکھا سکتے ہیں تو سر آپ ہمیں دُکان کا ایڈریس بتا دیجیے کہاں آنا ہے شو روم کا جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں کل صُبح میں آتا ہوں گیارہ بجے کل صُبح کُھلی رہے گی نا سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر